हॅलो हय हां हॅलो हय म्हाका तुमच्या दुकानार नी कसले कसले तरेचीं बुकां आसात नी ते बद्दल हे जाय आशिल्लें खंची खंची एवेलेबल आसात

हय

हय हय

एक तर म्हाका बाल कथा संबंदीत जाय आशिल्लें आनी दुसरें म्हळ्यार डिशनरीज जातूंत कोंकणीच्यो बीन खंयच्यो अवॅलेबल आसा जाल्यार आनी बरे प्रायजान तुमी दिवपाक शकतात अशे

हय ओके खास करून कोंकणीच जाय आशिल्ल्यो कोंकणी बाल कथा म्हणल्यार भुरग्यांक बी आमकां शिकोवपाक दिवपाक वाचपाक दिवपाक

ओके ओके हय हय भुरग्यां लागून जाय आशिल्ले आनी पांच वर्साचें पांच स वर्साचें बी पयलेक हय

हय कळ्ळें कळ्ळें कळ्ळें ओके हय लिस्ट धाडल्यार सुद्दां जाता आनी त्याच प्रमाणे शब्दकोश खंयचो आसा भुरग्यां खातीर भुरग्यांक म्हणजे शब्दांची वळख करून दिवपाक म्हणजे खास करून फॉटोग्राफ्स शब्द आनी फॉटो तशें टायप

बरें म्हाकाय पळोवचें पडटलें हांवूय फांयंडआउट करतां आनी पळोवन सांगता म्हाका मागीर खंयचे जाय तें डिमांड तुमका सांगता तुमका मागीर हें लिस्ट धाडटा ते प्रमाणे तुमी काडात हय धाडल्यार जाता धाडल्यार जाता हय हय ओके शुअर शुअर बाय आदित्य भांगी हय आदित्य भांगी हय बरोबर हय आमी हांगा पंचवाडी पंचवाडीचे हय हय हय हय बरें बरें हय बरें बरें